दंमोन माबायदि दख'नाखौ नांगौमोन सोरनो नांगौमोन ए नों माबादिखौ लानो खौ लानो ना माइदिनिखौ लानो ना फाखुवाखौ लानो ए माइदिनिया दुइ हाजारनि दं आराइहाजारनि दं नों माबादिखौ लानो मा कालार खौ लानो बाजैनि थाखायबा बिदिनो गोजाफ्राबो समायगोन मायदि गोनांफोर आरो नोङो नङाबा मार्साज माबाफोरखौबो लानो हायो जोमग्राफोरबो दङ फासस' दङ एकहाजार दङ नों माबादिखौ लानो मोजां आगरफ्राबो गासिबो मोजांसो गोदानसो सफैनाय लकेल दख'नायाबो दङ मायदि गोनां दङ बिदन आगर गुबै बिदिनो एकहाजार लायो ओमफ्राय आगर गुबैया दुइहाजार लायो दख'ना नायै दख'ना मेरला दङ बासिनानै लांनो हागोन गोसोबायदि मोजां मोजाङालाय समायगोन मानो समाया जानो माथो मानसिफ्रा गानो बिदिखौनो औ दामफ्रा लांबा एसे खमायजागोन बे औ जायखिया नायफैनायगोरदो नायनानै माबादिखौ फसायो लांबानो जाबाय नोङो फाखुवाखौ लायो ना मायदि गोनांखौ लायो नायफैबानो जाबाय औ औ दे